एकटा सुपौलमे बहुत सुन्दर दोकानए जेकि स्टोव राखयए हुनकासँ स्टोव खरीदलहुँ जेकि हुनका नाम यऽ दुकानके विजय हुनकासँ स्टोव खरीदलहुँ बहुत सुन्दर स्टोव यऽ ओकरा बर्नरो बहुत सुन्दरए वासट बहुत सुन्दर लागयए ओहिसँ आँच जे एतेक सुन्दर लागयए खाना पीना बहुत जल्दी बनि जायए केओ पूछयए बहुत सुन्दर स्टोव पर खाना बनयए हुनका न सभके कहय छियै जे विजय जे छथिन हुनकासँ स्टोव खरीदु अहुँसभ बहुत नीक स्टोव बेचय छै एक हजार रुपैआमे स्टोव खरीदने रहिए रही अहुँसभ ओकरेसँ स्टोव खरीद लिअ बहुत नीक आँच लागत खाना बनाएब ताहि दुआरे स्टोव बहुत नीक चीज होइत छै जेकरा सभके जरुरीए स्टोव लए सकैत छी ओहिपर खाना बना सकैत छी बहुत सुन्दर स्टोव होइत छै गरीबा मौजमे बहुत सुन्दर स्टोव पर खाना बनय छै जकर कि वर्णन नहि कएल जाय ओ स्टोवके वर्णन नहि कयल जाय